ہمارے علاقے میں بہت سارے موبائل فون استعمال ہوتے ہیں جس میں بہت سارے سم لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں پر لوگ زیادہ تر جیو کا سم استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگ ایرٹیل وغیرہ کا بھی سم یوز کرتے ہیں اور ہمارے علاقے میں ڈاٹا پلین کو لے کے کچھ لوگ تین مہینے کا ریچارج کرواتے ہیں جو کہ چھ سو سڑسٹھ روپیے کا آتا ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایک مہینے کا بھی ریچارج کرواتے ہیں جو تقریباً دو سو انتالیس روپیے کا ہوتا ہے جیو وغیرہ میں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال بھر کا ریچارج کروا لیتے ہیں جو کہ چوبیس سو کا آتا ہے اور تقریباً ایئرٹیل کمپنی کا بھی یہی حال ہے اس میں بھی لوگ ایک مہینے یا تین مہینے کا ریچارج کرواتے ہیں میں نے بھی تین مہینے کا ریچارج کروایا ہے کچھ موبائل ہمارے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو ایک مہینے کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اس میں تین سو انتالیس کا ریچارج کروا دیتی ہوں